हमासै नामा नासो बायनो फैदोंमोन हां मा मा ना दङ बेखौनो एसे नायला बायदोंमोन आङो ए बरफनिखौथ' आं नांला बरफनिखौ जाला बे लकेलआनो मा मा दङ फख्रिनिबो दङ ना मा एसे खिन्थादो दे औ औ औ ओमफ्राय बे माबाया रौ नाफोर गैया होमब्ला ए हा केजियाव केजियाव बिसिबां नो मागुरआलाय

आठस' थाखा केजि आंनो दुइ केजिसो नांगौमोन नालाय आथस' थाखा केजि एसे बांद्राय बुंबाय होनदां नोङो माथो कारिगाव हाथाइयाव एसे खम जानाय मोनो आङो दुइस' नंद्राया बाहाय देरस'निनो मोनो मागुरखौ औ एसे बारा होनबायदां नोङो थांनाया थाङो होमबाबो एसे बारा जानाय मोनबाय आङो माने सुनिबार हाथाइआव लायबाय थायोमोन नालाय कारिगावआव सोलाबाखै दासान्दि थांनो ओंखायनो दाखालि सुनिबाराव सोलाबैखाय दिनै थिनालि हाथाइ मंगंलबाराव लांखानोसां नंनानै फैदोंमोन आरो आं एसे बारा जानाय मोनबायनदां आङो एसे खमायदो बाल बाबु जाया होमबा आङो दुइ केजि लांगोन नालाय एसे खमायदो दे एकस' देरस'सेखौ खमायदो बाल बाबु आङो उनाव लांब्ला होबावगोन ना बाराखौनो होलांगोन आं जाया होमबा ए दे दे बाबु औ औ बर'जों बर' अनलायनांगौहाय बाबु दे गोजोनो दे दे आङो गुबुननो खिथाला बाल नोंनिफ्राय मोननायखौ दा सानैजों थाबान जाबाय औ औ दे दे दे दे बाबु बुजिबाय आं औ औ औ औ औ औ दे दे दे दे होमबा बेखौनो दुइ केजि लांसै आङो सुदो दे दे अनलाय नांगौहाय बर'जों बर' दे दे दे